हम लोग गाय गाय हम लोग पाले हैं गाय गाय ह लोग पाले हैं गाय की सेवा करते हैं गाय गोरु गाय गोरू को गाय गोरू को पालन अच्छा से अच्छे से किया जाता है हम लोग उसको नहवाते धुलाते हैं एक बार गैया हमारी मतलब पन्नी खा ली थी तो उसको मैं हम लोग उसको डाक्टर को बुलवाए डाक्टर को बु पन्नी खाए क्यों खा ली उसके बाद बहुत अजीब से उसको लगा तो हम लोग उसको डाक्टर को बुलवाए डाक्टर को बुलवा के दवा दिलाए उसके बाद गर्मी है गर्मी में गाय नहवाई जाती है उसको छाहने में बाँधी जाती है गाय समय समय से गाय गोरू खिलाए पिलाए जाती हैं हम लोग उसको देखभाल करते हैं और बरसात में बरसात में हम लोग उसको छाहने में बांधते हैं पानी के बचाव से उसको झूरे झूर झूर में रखते हैं गाय गोरू को चारा पानी देते हैं हम लोग उसकी देखभाल करते हैं ठंड ही में उसको मतलब धूप में बांधते हैं उसको धूप में बाँध धूप में बाँध कर उसको हमेशा देखभाल करते हैं गाय गोरू हम लोग के लिए बहुत सही है गाय गोरू से हम गाय गो गाय गाय से हम लोग को बहुत फायदेमंद है गाय गोरू हम लोग की हर सुविधा हर सुविधाएँ देती हैं हम हम लोग गाय गोरू को गाय गोरू के पालन पोषन आदि करते हैं हम लोग हम लोग देहाती में नहीं हैं हम गाय गोरू के पालन में हमेशा ही सहयोग करते हैं हमा हमारे लिए गाय गोरू बहुत फायदेमंद है हम लोग ऐसे ही चाहते हैं कि हमेशा हमेशा समय व्यतीत होती जाए हम लोग गाय गोरू गाय गोरू से हमेशा ही ख़ुश रहते हैं गाय गोरू हम लोग के फायदेमंद में रहते हैं हम लोग चाहते हैं कि गाय गोरू से हमें लोग के बहुत फ़ायदेमंद होता है

और उसे खिलाएँ पिलाएँ नहवाएँ हमें हमेशा उसे हर हर गाय गोरू हमें हर रक्षा करती हैं हम लोग चाहते हैं कि गाय गोरू के पालन पोषन हमेशा किया करें

गाय गाय से हम लोग को बहुत फायदा रहता है गाय में दूध दही घी हर चीज़ प्रयोग में आता है गाय गाय के गोबर से ऊपरी ही होती है हर प्रयोग में आता है हम लोग चाहते हैं कि हर गाय गोरू से हर प्रयोग आगे बढ़ता जाए हम लोग चाहते हैं कि गाय गोरू से हम हम लोग को बहुत लाभ होता है